आगोलाव जोङो मोसौ हालिदो हालेवोमोन हालेवनानै सान्दुं गोसाबाबो दुलि फोथारावहानो बेयावनो दै लोङोमोन दुलिनि दैखौनो जोङो आरो बिनि आनगायै खुनु उफाय गैयामोन दानि दिनावहा खेथि मावनाया ओरैबादिसै मोसौ मैसो गैला बे दानिया ट्रेक्टर नि जुग जाना फैलायबाय ट्रेक्टर दो हालेवो इसां खस्थ' गैला आरै गैनाया आगोलनिबादि दानिया दुब्लि फोथारावबो दैबो लोंला दानि मानसिफोरा बे न'निफ्रायबो हिनजावफोराबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो हैनांगोन मोनहैआगौमानि गांनानैबो थानांगोन नोङो आरो आगोलनि दिनावहा ओंखाम गोजां हैयोमोन दैजों सोमना दोनोमोन आगोलनि आइ आफाफोरा हरसे दै ओंखामखौ सोमना दोननानै ओंखामखौ बाथोन देनानै लानानै हैयोमोन दुब्लियाव दानिया बेफोरबायदि ओंखामबो हैला मुबो हैला दसेल' ट्रेक्टर फोरखौ एवनायखौ नायनोसै न'वाव गुदुं गुदुं संनानै संना दोननायखौ जाफायो होम्बा माबादि इमानदि सोलायलांखो दानि जुगावहा मिथिना मोनलिया आरो ओरैबादि जाबाय दानि दिनावहा नाफोरबो दुब्लियाव मासे एम्फौ मोनला आगोलाव हालबो एवलांगोन साबो उथिगोन गाखोनायावनो खांख्राइ ना खुसिया मासे मानै मोनोमोन बबेबा बबेबा जायगा माहाय दहाफोर थानायावथ' एखेबारे गोगोम बाथिसे खबाइसे गाहाम मोनोमोनलै हालिफोरखौ दोननानै हमनानैबो ओरैबादि दिन मोजांमोन मानसिफोराबो बे समावहा बेराम जायामोन माबादि बेराम जाया मेदिसिन गैया मायावबो मुलि होआ हासार होआ आगोलनिया बेखायनो मानसिफोराबो थाग्रा थाग्रा बिराद गििर साइसमोनलै दानिया नानाथा मेदिसिन होयो मुलि होयो एम्फौ मासेआनो दुब्लियाव थालिया ना मोनलिया खुसिया मोनलिया खांख्राइ नुलिया बेनिफ्राय बायना जानांगौ फुख्रिनिबाबो सोब मेदिसिन सब मेदिसिन बेवहानो मानसिफोरा अनेगथा बेराम जाबाय दानि दुरबल सोरहाबा आथिं सानाय सोरबा सिं सानाय बिबादि नै आंबोथ' दायो आगोलाव जों इसां सदथुर बसर बयस जाबाय आं खम खामानि मावामोन साद हाल एवोमोनलै आं साद हाल मुरखियाफोर लानानै मोरखियाखोनो आङो साबबा गाहाम लायोमोन आं निज'रा खिथु खिथु माबानानै खाद हालेवोमोन ओरैबादि फुरथि फुंआवहा ओंखाम गोजां लांनांगौ हिनजावफोरा जाफि जाफि बोरैबा गाद्लिनना नङा गादलिननानै समाव बहुद खम होमबा थांजोबखाबाय बे ओंखामा आरो फैनानै होम्बानिया संफैफिननानै आरिनानै होम्बाबो हैगोन हिनजावफोराबो आरो ओमफ्राय गोरलाब गोरलाब माइ गायो बाब समायना रमायना बिसजोन फसिसजोन ओरैबादि माइ बद'लिया गायगोन सानसे गायो आगोलनि हिनजावफ्राबो आरो हौवाफ्राबो ओरैबादि आदारि आदारि बदलि ओंखामबो होलायो आदारि होनना बुङोमोन आलि दानो खोथिया फुयो खुनु आज्रा फाज्रा होननायखौनो जों नुफेरबोआखै आरो बि समाव जोंहा हाग्रा बाङाय बांला नुबोदों बा हाग्रानि मोसा मोफौ मायबाबो नुदों थथाबि ओरैबादि मोजांनि दिनथार बा बा हाजिरा थाजिरा गैया बे समाव मिथिया बदिलि बैस्रा गायबा बैसानाव थांबाय बैस्रा खोथिया फुबा लिंबानो थाङो आरोमा बेबायदि खामानि थांबाय बहुद मोजां दिन आरो मानसिफोराबो बेराम जायामोनलै बे समाव जाहा थाहा दगथरानो गैयामोन जों बे समाव जों जोंनि जल' सेंग्रा फिसा फिसा जाबोहांबाय बेफरोराव डक्टरानो गैया आरो मानसिफोरा बे दुबगुरिआ बे दुबगुरिआ दायो एग्स' सदथर घर जाबाय बे समाव आं अथ्र' घरनिफ्राय मोनाव दंलै जों गामिया अथ्र घरल' बेयाव अथ्र' घरल' मानसिया बहुद खम लामा फुदिलिफोराबो हाब्रु हाब्रु बे समावहा जोंनिया अमा फिसियोमोन दिसि अमा खोब जानोबो गाहाममोन दानिया एगस' सदथर घर जाबाय बाब मा साननो बिनि फिसा बिनि फिसा बिनि फिसा गुबुन जायै जायै जायै जायै बिसांखिनि मानसि जाफैलायबाय आरोमा दायो दा नों सदथ'र बसर बैसोआवहा जों एगस' सदथर बहर नुदो आं दा आरो इसरा बोराइ आफा बोराइ बाथौआ बासायनायावल'गि जेसेबांलागि बासायो आरोबाव आरोबाव नुलांबावगोन मोजांहैनो आं भाबियो आरोोमा दायो आंनि गोसोआव आरो बेबायदि नुलाङो जोंनि बे गामिया ग्रोम ग्रोम ग्रोम खामानि मावो हारि मावो बे समाव जोंनि स्कुलफोराखौनो फरायामोन बोराइफोरा हे मानसि गैया हालेवनांगौ मोसौ गुमनांगौ बे समाव आंहा आइ आफाया मैसोआ आथाइसथा मोसौ दङमोन मैसोआ हालिब्रै दङमोन ओरैनो आगारनो हाबानो माहाइल' दिउथि जानांगौ बे दिउथियावहा इसिग्रो जागा आगारना होदोंमोन जायगाबो दंसोयोमोन नालाय सेफायबानो मोनोमोन आरो हाखो बे समावहा नै दायो खिनोनो मोनलिया बैथिं खिबोला ओइथिं मानसि नुहुरो बैथिं हासुबोलाओइथिं मानसि नुहुरो बाब बाब बाब मा जायगा आरोबाव जाबावगोन होननानै सानबाय थायो आरो आं दायो आरोबाव नुलांबावगोनदां आफा बोराइ बाथौ इसरनि अननायाव आं बिबादिनो सानबाय थायो आरो दायो दा मानि लेखा फरा मानसिफोराबो जाबोबाय सिक्षा दिक्षा जाबोबाय मोजां मोजां लाइनावहा फैदो आरो बहुद मानसियानो दायो मोजांबो नांथावना आरोमा बे आगोलनिया आगोलनि थांबाय बे जुगावहा एगखे सथ्र' अथ्र' घरनिफ्राय जों नुबोबाय बे एगस' सथ्र' घर जानाय थुबगुरिनिखौ दा नैबेयो मानसिफोराबो चेन्ज जाबाय आवगायनि मानसिफ्रा जौ लोङोमोन गिदिर गिदिर हाबा मावनायाव जुमाय लोङोमोन आगोलनिफ्राय खिन्थु जोंनि बेयावहा सेरेबनिखो फाननाय गैया जुमाइ फाननाय गैया आरो संना लोङोमोन न'वाव खामानि मावनायाव दाथ' आरो सेरेब जुमाय बे गामिआ एगस' सदथर घर जानाबो जाबाय बहुद गारजोबबाय बहुद गारबाय चेन्ज जाबाय आरो मानसिफ्रा बे लेखा फरायनायनि गारबाय बोराइ बोराइ फोराबो गारबाय जोंथ' आंथ' आगोलनिफ्राय लोंखाया आवगायनिफ्राय लोंनाय आं बेखौ मुगैयो बेबायदि लेथ्रा बुसथु होननानै सानो आरो आं खिन्थु दा जोंनि बे धुबगुरि गामिया मसथ' मोजां लाइनाव फैबाय आं बिखौनो जोबोद गोजोनो आरोमा लेखा फरा जाबोदोंसै सोरबा साख्रि जाबोबाय हा हुआथ' खम जाबोबाय रानै रानै रानै रानै बे सथ्र' घरनिफ्राय होम्बा दा एगस' सथ्र' घर जानायालाय फिसाफ्र बयबो गुबुन जाबाय बयबो हाबा जाबाय बैबो गुबुन जाबाय दाना रानै रानै रानै बाङाइङाइ जाबाबो दा माने बहुद बिजनेस खालामनो रोंबाय आरो दिनै जोंनि गामिया जोबोद मोजां मोनो जों गामिखौ